मेरा पहला प्रॉडक्ट है बेदिंग सोप नहाने का साबुन जो मैंने अपने पास ही की शॉप से लिया था जिसका नाम है पीअर्स वो काफ़ी अच्छा साबुन है और उसमें ग्लिसरीन युक्त है जो म मेरी स्किन को काफ़ी अच्छा टोन कर रहा है और काफ़ी ब्राइटनेस भी आ गई है स्किन में मेरे मैं अब रोज़ वही यूज़ करती हूँ और